میں اپنے نئے ڈرائیور کی بہت ہی احسان مند ہوں کیوں اس نے مجھے یہ ایک صحیح وقت پر اس نے مجھے اچھے مقامات پر پہنچایا ایک اچھی ڈرائیور کہ اس نے مجھے صحیح مقام پر صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہماری مدد کے لیے اچھی طریقے سے اس نے ہماری مدد کی اور اس نے ہمیں اچھی جگہ پر جا کے چھوڑا ان کی اخلاق بھی نہایت عمدہ تھی ان کی تربیت بھی نہایت ہی عمدہ تھی جس کہ وجہ سے اس نے ہمیں ایک ہماری مدد کی اس کے لیے میں اس کی بہت ہی احسان مند ہوں کہ اس نے ہماری مدد کی آج کل کے لوگ تو ایسے ہوتے نہیں اور خاص کر ڈرائیوری میں تو کی جو ہے اگر ان سے کوئی کام کیا جائے پیسہ دیا جائے تو کیا کرتے ہیں لیکن انھوں نے ہماری بہت ہی اچھی مدد کی کہ میرے پاس ٹوٹے پیسے بھی نہیں تھے انھوں نے پیسہ بھی نہیں لیا اور مجھے صحیح مقام پر چھوڑ دیا میں آپ کی احسان مند ہوں آپ کا تہہ دل سے شکریہ